اردو زبان کا کمپیریزن زیادہ تر ہندی اور فارسی زبان سے کیا جاتا ہے اور جہاں تک اردو اور ہندی کا کمپیریزن کافی حد تک کیا جاتا ہے یہاں اردو کی خاصیت یہ ہے کہ اردو کافی میٹھی زبان ہے اردو کافی سرل زبان ہے کافی میٹھی زبان ہے اور بہت ورسٹائل لنگویج ہے اردو اردو کی شعر و شاعری میں کافی پہنچ ہے اور اردو بہت ایک سننے میں ایک اچھی زبان لگتی ہے کہ اس کو جب کوئی سامنے والا اردو بولتا ہے تو سننے والے کو بھی اچھا لگتا ہے جہاں ہندی لوگوں کو اتنی پسند نہیں آتی ہے ہندی کے کچھ لفظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو جلدی آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے جہاں اردو کافی ایک سرل زبان ہے بولنے کے اعتبار سے سننے کے اعتبار سے اور لکھنے کے اعتبار سے بھی کافی اچھی زبان ہے